हेल्ल'

मा होनो नों नोंसोरनाव खामानि मोनगौमोन नामा सापात खानाय औ थांगौमोन दा हाजिराखौ बेसेबां होयो ए ए एफ्फा खमबा एसेथो बारायना होबा जायामोन होनबा ए सापात खानायखौबो सापात खानायखौनो मावनोसैखोमा थांनायालाय लोगोफोरबो थांगोन बायदि होन्दोंमोन सानै साथामसो ओंखारदोंमोन दा लोगोफोरा थांगोन ना थाङा सोंफिननो नांगोन नामा दा बेनिथाखाय आंबो सोंहरफिननायबो जायाखै दा बिसोरबो बुंदोंमोन आरो दामखौ लोगोफोराबो सोंदोंमोन आरो बेसे होगोन बेबा दामखौबा होननानै बुंदोंमोन आरो सापात बिलाइ खानायखौ आरो सापात खानायखौ दा आं बुंदों र' मालिकनाव सोंहरनो होननानै ओमफ्राय दा आं मालिकनाव सोंहरखांबा नोंसोरनो खबर होगोन होनना बुंदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय दा नोङो खिथाहरबायबा दा एसेबाङानो बालाय हाजिराया ओं ओं ओं सापात खानायखौ थांगोननो आरो बिसोरबो साह बिलाइ खानायखौ हागोननो बिसोरबो लोगोफ्रा आंबो थांनोसै दामआबो बेसांल' होनबा एसे बारायना होदो आरो दे दे